میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور میں اس سے کئی وجوہات کے بنا پر پسند کرتا ہوں دلچسپ اور سنسنی خیز کھیل کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر لمحہ کچھ نیا ہوتا ہے کبھی چھکا کبھی وکٹ کبھی کیچ جو دیکھنے والوں کو مسلسل دلچسپی اور توجہ میں رکھتا ہے میل جول اور دوستی کا ذریعہ کرکٹ کو دوستوں خاندان یا محلے والوں کے ساتھ کھیلنا تفریح اور رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے قومی جذبہ جب ہندوستانی کرکٹ ٹیم کھیلتی ہے تو پورا ملک ایک ہو جاتا ہے کرکٹ سے ہمیں قوم پرستی اور اکٹھا ہونے کا جذبہ ملتا ہے سیکھنے کا موقع کرکٹ میں حکمت عملی صبر ٹیم ورک اور فیصلہ سازی جیسے ہنر سیکھنے کو ملتے ہیں جو زندگی میں بھی مددگار ہوتے ہیں پسندیدہ کھلاڑیوں کی وجہ سے میں کرکٹ کو اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں جیسے وراٹ کوہلی ایم ایس دھونی یا روہت شرما کی وجہ سے بھی پسند کرتا ہوں ان کی محنت طور اور کارکردگی حوصلہ دیتی ہے